हेल' ओमफ्राय सरलपारायाव थांनो होन्नाया बोरै जाखो

ओमफ्राय खय थारिकआव लायो नों होनहरदो खय थारिकआव

औ जायो दा अखा हाबाय थानायाव बोरै थांनो ओमफ्राय ओमफ्राय साबेसे थांनो नागिरदों साबेसे थांनो जों साबेसे थांनो आंजों नै माबा दं सानै लोगो दं

अयेंगारफोरखौ लानोसै नामा

औ बोरै औ थांजायो

बोरमा जाहैथारनोसै हो खुसिया दा मोननाय नंलादांलै जोंनिथिंबो ला लाहोदो होनबा बेखौनो

होनबा सम्बारखौनो लादो खोनाबाय औ समबार अखाबो नागारहैखासिगोन समबारहालागै

थांजागोन बे खाथिजों रायलायनाय माबा फेस थु फेस नङाबा जायालै ना रायलायनाया मबेलजोंबाथाय बारा रोंलायलाङालां

दे होनबा गाबोन लोगो हमनोसै आं थांगोन दे